हिकु दफ़ो मां सनानु करण वियसि बाथरूम में त पंहिंजो बाथटब पहिरीं भरी रखी छॾियो ऐं जीअं ई मां वरी अंदरि वियसि कि बाथटब भरिजी वियो हूंदो त ॾिसां त पोइ मूंखे हुन पाणीअ मां भरिजण खां पोइ कुझु इअं स्मैल पिए आई जीअं त कुझु अजीबसी अलाए अछो अछो पाणी ॾिसां त कुझु समुझ में न अचे कि छो अछो अछो पाणी आहे पहिरीं त मिड़ेई ओॾी महिल त जीअं जीअं त करे सनानु कयमि पोइ वरी सोचियमि कि हिकु दफ़ो कंहिं ॿुधायो हुओ कि जॾहिं ही पाणी अछो थी वेंदो आहे हिनजो मतलबु आहे कि हुन पाणी में सल्फर वधीक आहे त ही जॾहिं मां ॿुधियो हुओ त मूंखे ही ॻाल्हि यादि आई त हुन ॾींहं त मां जीअं तीअं करे सनानु कयो मूंखे समुझ में ई कान आहियो कि छा हिन में बांस पेई अचे अछो अछो पाणी आहे सनानु करे आयसि त मां पंहिंजे घोट खे चयो कि जितां असांजे पाणी जी सप्लाए ईंदी आहे हिकु दफ़ो उन्हनि खे कंप्लेन करो असांजो पाणी सही कान पियो अचे बिल्कुलु बि उन्हनि बि हिकु दफ़ो चैक कयो ॾिठो बाल्टी भरे रखियनि त अछो अछो पाणी उन्हनि खे बि न समुझ में आहियो पोइ वरी असां हितां हुता आसे पासे वारनि सां नंबर वरितोसीं ऐं हुतां कंज़्यूमर केयर में उते वॉटर वारनि खे फ़ोन कयोसीं कंप्लेन कईसीं ऐं हुन ॾींहुं हू ॿिएं ॾींहुं सुबुह साणि अची विया ऐं उन्हनि असांजो ॾिठनि चैक कयनि पाणी ऐं हुनखे जल्दी ही सही करे छॾियनि पोइ असांखे थोरो राहति मिली